कच्छ त आहे कलाकारनि जो शेहर कलाकारु रोज़ नई नई कलाऊं ऐं नई नई डिज़ाईनूं नई नई टेक्नोललॉजी सां गॾु पंहिंजी नई नई कलाउंनि खे अलॻि अलॻि जॻहुनि ते प्रकाशित कंदो रहंदो आहे अहिड़ी तरह हाणे कच्छ जा कलाकार ऑनलाइन माध्यम ते फ़ॉरेन कस्टमर्स हुजनि चाहे इंडिया जे कोने कोने में जेतिरा कस्टमर्स हुजनि हुननि खां ऑनलाइन ऑडर वठी करे बल्क में हुननि खे पंहिंजी कला हुननि ताईं पहुचाईंदा आहिनि हुननि जा ऑडर्स वठी करे हुननि खे हू ऑडर्स सप्लाए कंदा आहिनि जंहिंमें कच्छ जी कला ऐं मिट्टिन जी खुशबू ईंदी आहे वाइब्रेंट एक्सपो वाइब्रेंट कच्छ रण उत्सव जहिड़ा घणा ऑपर्चुनिटीज़ ईंदा आहिनि जंहिंमें कच्छ जा कलाकार पंहिंजी कलाउंनि खे प्रदर्शित कंदा आहिनि

कच्छ में हिक परिवार आहे जेको रोगन आर्ट जो कम कंदो आहे हिक ही परिवार आहे रोगन आर्ट सभिनी खां वधीक बारीक़ी में बारीक़ी पेंटिंग जो कम हूंदो आहे जेका कपिड़नि ते ऐं कैनवसिस ते थींदी आहिनि बट सभिनी खां बारीकी वारियूं थींदियूं आहिनि सभिनी खां डेलीकेट हूंदियूं आहिनि हू कोई बि कहिड़े बि शेहर में कोन्ह थींदो आहे ख़ाली कच्छ में ई थींदो आहे हिक ई परिवार थो करे हीअ जेका कलाकार अलॻि अलॻि कलाउनि सां जुड़िया जुड़ियल आहिनि हीअ पंहिंजी कलाउनि में मटीरियल कहिड़ो यूज़ करबो कलर कहिड़ा यूज़ कबा कॉंबीनेशन कहिड़ो यूज़ कबो हू सब बि ध्यानु रखंदा आहिनि चालू आलतू फ़ालतू कलर्स कोन्ह यूज़ कंदा आहिनि सुठा ऑर्गेनिक ऐं नेचुरल कलर्स जो इस्तेमाल कंदा आहिनि जंहिंमें कंहिं कंहिंखे नुकसानु न पहुंचे केमिकल फ़्री हूंदा आहिनि ओहिड़ा कलर्स ऐं जाम नेचुरल कलर्स बि हूंदा आहिनि छो की कच्छ में नेचुरल शयूं म आहिनि त हिते कलर्स जे जेका इस्तेमाल थींदा आहिनि कला में ऐं शिल्प ठाहिण में हू बि जाम नेचुरल हूंदा आहिनि हिनखां पोइ हिते माण्हूनि खे डिज़ाइनिंग जो बि जाम शौंक़ु आहे त जेॾी महिल बि हू कला जो इस्तमाल कंदा आहिनि त डिज़ाइनिंग जो बि ख़यालु रखंदा आहिनि अलॻि अलॻि डिज़ाइन कलर कॉंबिनेशन यूज़ करे पंहिंजे हथनि सां अलॻि अलॻि कपिड़ा ज्वैलरीज़ ऐं होममेड आइटम्स हैंडी क्राफ़्ट आइटम्स बि ठाहींदा आहिनि हिनखां पोइ जेॾी महिल बि कच्छ में कोई मिनिस्टर ईंदो आहे या कच्छ में घणा दफ़ा असांजा भारत जा प्रधानमंत्री बि आयल आहिनि मोदी साहिब बि त हुननि खे बि हू कला सां रिलेटिड गिफ़्ट कंदा आहिनि ताकी असांजा भारत जा प्रधानमंत्री बि कलाकारनि जी कलाउंनि खे यादि रखन ऐं हू हुननि जे विकास जे बारे में बि सोचंदा रहन त अहिड़ी तरहं नई नई टेक्नोलॉज़ीस ऐं नया नया वेसा हू पंहिंजी कला माण्हूनि ताईं पहुंचाईंदा रहंदा आहिनि